हाय मॅडम एक्चली हांव मोरगांवांत नवो येयला आनी हांगा अशें पळोवपा सारकें म्हणल्यार अशें बिचीस बीन आ किदें आसा तुमी सांगू शकता म्हाका हे बायणां बिचाचें हांवें हांव खूब आयकलां सो म्हाका सांगा हें वास्को सिटीच्यान तें बायणां म्हटल्यार कितके मिनटाची वाट आनी कशें वचप थंय

जाल्यार पांच मिनटां म्हणटा तुमी आनी बसीचें आनी थंय अशें लायक किदें म्हण आहा बायलां असो गेलो जाल्यार फक्त बीच आसा काय अशें किदें स्पोट्स बीन किदें म्हटल्यार अशें वॉटर स्पोट्स तुमकां कळ्ळें आसतलें आं ओके ओके बायणां दिसता म्हाका म्हणटा बायणां बीच दिसता

ना आनी तें जॅपनीज गार्डून कित तरी मोडलेलें न्हू तें खंय सडा बांयणाच्यान साडार वचपा मेळटा तर आं फोन तूं व्हरता आमकां आं अशें तुमी पावला थंय किदें आसा थंय पोवपाक आ तूं पोळवंक गेल थंय तुंची लग्न आ म्हळ्या तुमी आयकोन जाणा तर आ तुका तेंच म्हणपा आसलो आतां म्हणल्यार हांव आतां येयलो आतां कोण तुळशी लग्न करतलो काय म्हण

आ बट तुमी म्हटल्यार न्हू तो आयलंडार तुळशी लग्न अशें मेन म्हणून दिवाळे कडेन तरी म्हाका सुटी मेळपाना तें आसूं तें सायडीन काडता म्हाका सांग जेपनीज गार्डन तुमी म्हणलें तें सांगा मातशें म्हाका कितें आ ओके बागमाळो बीच तो वास्पोच्यान कितको पयस एक्चुली हांव वास्को सिटीनूत एक हॉटेल करून रावला म्हणून तुमकां वास्कोच्यानूत विचारतालो हांव म्हाका सांगात तुमी खंय मेळूं शकता म्हाका लायक तुमी म्हाका बोग बोगमाळो बीन भोंवणोवपा शकतात आ आ ओके ओके सो तुमी खंय मेळट्लें म्हाका आं शें बरें बरें या आमी या आं बरें तर थँक्यू आ